जोंथ' गामियाव थानानै ना हमानाया ओरै सा सारो दै गिदिर बा आलि थेनानै सारो मोनो आरो खाथि खालायाव थायो मिलायनानै थानाय बांगाल सावथाल हारसा ज' थायो मिलायनानै रायजो जायो जोङो दा नाखौ सारोबाथ' जेजों सारो मोनो आरो गुरोबो मोनो बिजों लायबाथ' फासि सायो नाखौ मोननो थाखाय फासि सायो बेलसाजों बोयो ओरैनोथ' मोनखाया आरो सारनोबा दैखौ थेनांगौ आलि होनांगौ बान्दो खालामनांगौ थोरसिजों सारनांगौ होनब्लासो नाखौ मोनगोन हमोन मोनगोन साराबाथ' दै रानाबाथ' मोना नाखौ बोरै मोननो दै रानाबाथ' मोना आरो दै गिदिराव मोनथारनांगौबाबो जेजों सारो मालाय हौवाफ्रा फासि सायो मोनो बेजों लायो मालाय जोंथ' लायनो हाया जाहैबाय हिनजाव मानसि बिदि जेजों सारनाय फासिजों जों बोयो एखम्बा बेलसाजों हयो बेलसाजों हबा मोनो आरो जोङो हिनजावफ्राथ' एफा जे सारनो हानो जोङो बेलसाजों बोयो मोनो लाबोयो इसे एनै एखम्बा बुरजाखौथ' बहा मोननो जोङो दै गिदिराव हाबनो हाया मानो हाया खाथियाव हारसा बर'जों मिलायनानै थानांगौ जायो मानो नांलाय खमलाय जानो बिसोरबो मानसि हारसायाबो मानसि बांगालाबो मानसि सावथालाबो मानसि गासैबो मानसि इसोर दाजोबखानाय मानसिखौ सोरजिनाय मिलायनानै थानांगौ मानो दावराव दावसि जानो मिलायनानै थानांगौ बिसोरबो जोंबो मानसि बिसोरबो मानसि एसेनोसै बुंनांगौआ